وقت کے ساتھ ساتھ دلی اور دیگر ریاستوں میں اچھے تعلقات تیار ہوئے ان ریاستوں سے جنگی معاہدے بھی ہوئے جس میں جنگی سامان ایک ریاست نے دوسری ریاست کو دیا اور اس کے ساتھ ساتھ دلی دیگر ریاستوں اور ممالکوں نے تجارت کے راستے کھولے جیسے ہندوستان کا سامان دوسرے ملکوں میں جاتا ہے اور دوسرے ملکوں کا سامان دلی اور ہندوستان میں آتا ہے اس سے تجارت میں کافی اضافہ ہوا